जी मेरी से बात हो रही है अच्छा मेडम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज इन सबका क्या भाव चल रहा है आम का अमरूद का खरबूजा सीताफल और अनार

अच्छा और मतलब आपके पास ये अच्छे फ्रेश मिलेंगे न एकदम ताजे अच्छा तो मेरे को ना एक तो आप एक किलो लंगड़ा आम कर दो हाँ अच्छा है ना ये मतलब मीठा है ना अच्छा तो अगर मैं इसका आम रस बनाऊँगी तो मेरे कौन सा सही पड़ेगा अच्छा अच्छा ठीक है तो आप एक काम ये करिए आप ना मेरे को एक किलो केसरिया आम दे दीजिए और मेरे को एक अमरूद का भाव बता दीजिए अच्छा एक सौ अस्सी रुपए किलो तो आपके पास ये भी अच्छा मिलेगा ना तो आपके पास इन सब के अलावा और कौन सी सब्जी है कौन सा फल है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए चलो आप तो मुझे ये बता दीजिए एक किलो खरबूजा बता दीजिए कैसे है ये अच्छा एक सौ बीस रुपए किलो सीता फल अच्छा और अनार तो आप मुझे एक एक किलो दे दीजिए ये सभी अनार सीताफल और खरबूजा

मैं बस अभी आ रही हूँ आप मुझे इनका टोटल बता दीजिए की मतलब टोटल कितना हुआ मेरा इन सब का एक किलो आम एक किलो अमरूद एक किलो खरबूजा एक किलो सीताफल और एक किलो अनार अच्छा बारह सौ रुपए ठीक है तो आप मुझे ये सब दे दीजिए और अगर मैं और अगर मैंने हाँ और अगर मैंने अभी अंगूर ले लिए तो वो अंगूर कैसे मिलेंगे चलो नहीं नहीं नहीं चाहिए थोड़ा आप मुझे ना अभी यही ये सब दे दीजिए एक किलो नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आप तो मुझे यही दे दीजिए ये पाँच चीज़ें एक एक किलो

हाँ मैं अभी बस पाँच मिनट में आ रही हूँ मैं पेमेंट आपको वहीं केस करूंगी ठीक है मैं अभी आती हूँ हाँ मैं बस अभी पाँच मिनट में आ रही हूँ